कुणबी आर्ट फॉर्म एक जावन आसा कुणबी डांस आसा तेतून तशेंच कुणबीच्यो साडी वेगळ्यो वेगळ्यो येता कुणबी सारी फॉम्स आसा म्हणल्यार कुणबी क्लोत फॉर्म्स आसा तशेंच पेंटिंगान पळोवपाचो जाल्यार कावी आर्ट आसा कावी आर्ट फॉर्म जीं गोंयचीं देवळां आसा वेगळीं वेगळीं थंय तुमकां चडशे कावी आर्ट फॉर्म पळोवपाक मेळटा हां इतलेंच